हम पञ्जाबसँ आयल छी अहाँ हमरा बिहारक कलाके बारेमे किछु जानकारी दिअ अहाँ तऽ कलाकार छी हम पञ्जाबसँ आयल छी अहाँ हमरा अपन बिहारके कोनो कलाके बारेमे जानकारी दिअ अहाँ तऽ कलाकार छी

हँ अच्छा अच्छा हँ अच्छा हँ हँ सिक्कीसँ कथी कथी बनैत छै हँ

अच्छा

हँ ठीक अछि हँ हँ हँ हँ माथपर दऽ के अच्छा